जय झूलेलाल असांजे सूरत शहर में काफ़ी सारा मुख्य सांस्कृतिक त्योहार मल्हाईंदा आहिनि जीअं दीवाली आहे दीवाली जे कुझु ॾींहं पहले ई पूरे सूरत में लाइटियूं खां हर हिकु दुकान नंढा घर हुजनि वॾा घर हुजनि दुकानूं हूंदियूं आहिनि दुकानुनि जे अंदरु हर काथे लाइटियूं खां पूरो सूरत जगमगाईंदो आहे उन ॾींहुं दीवालीअ ॾींहुं काफ़ी सारो माण्हू दि पंहिंजे दुकाननि ते वञी पूजा कंदा आहिनि काफ़ी माण्हू पंहिंजे घर में पूजा कंदा आहिनि हुनखां पोइ सभु मिली करे रोटी खाई करे पोइ बम फटाका जलाईंदा आहिनि और ॾाढी उल्हास सां दीवाली मल्हाईंदा आहिनि हुनखां पोइ अगरि होली आहे होली बि ॾाढी सुठी तरह सां मल्हाईंदा आहिनि होली होली जे ॾींहुं काफ़ी ॿ टे सौ माण्हू मिली करे हिक जॻह ते होली खेॾंदा आहिनि आपस में कलर लॻाईंदा आहिनि रोटियूं खाईंदा आहिनि मिठाइयूं खाराईंदा आहिनि और होली मल्हाईंदा आहिनि असांजे सूरत में चेटीचंड जो बि ॾाढो वॾो प्रोग्राम थींदो आहे ॾाढो वॾो जुलूसु निकिरंदो आहे हुन ॾींहुं माण्हू प्रोग्राम कंदा आहिनि पूरे रस्ते भर डांस कंदा आहिनि हर माण्हू अलॻि अलॻि तरीक़े सां तयारु थींदो आहे और राति जो हुते मिली करे रोटी खाईंदा आहिनि हुते राति जो ॾीओ बि प्रज्वलित कंदा आहिनि सभु सुठी तरह सां चेटीचंड बि मल्हाईंदा आहिनि हाणे रक्षाबंधन आहे रक्षाबंधन जे ॾींहं बि भाउ भेण हिक ॿिए जे घरु वञी करे हिक ॿिए खे राखी ॿधंदा आहिनि ॿाहिरि होटल में वञी करे रोटी खाईंदा आहिनि औरे हिक ॿिए खे तह गिफ्ट ॾेई करे ॾाढी सुठी तरह सां रक्षाबंधन मल्हाईंदा आहिनि हाणे असांजे सूरत में गणेश चतुर चतुर्थी बि ॾाढी सुठी तरह सां मनाइत मल्हाईंदा आहिनि हिते जीअं ॾाढा वॾा वॾा गणेश भॻवान ठाहींदा आहिनि और जीअं मानो पाणसि पाण गणेश भॻवान सूरत में अची विया आहिनि सभिनि जे घर में हूंदा आहिनि सभिनि जे घर जे ॿाहिरि सभु मिली करे पूरा ॾह ॾींहं पूजा पाठ कंदा आहिनि सतनरायण जी पूजा कंदा आहिनि हिक ॿिए खे रोटी खाराईंदा आहिनि और ॾाढी उल्हास सां गणेश चतुर्थी और ॾह ॾींहं ताईं ॾाढो सुठो प्रोग्राम कंदा आहिनि और दशहरा बि हिते सूरत में ॾाढो सुठी तरह सों मल्हाईंदा आहिनि उन ॾींहुं उन ॾींहुं दशहरे ॾींहं बि रावण खे वॾो ॾाढो वॾो रावण ठाहे करे हुनखे फटाखनि खां जलाईंदा आहिनि और संक्राति जो बि हिते ॾाढो वॾो उल्हास सां प्रोग्राम थींदो आहे को छिति ते वञी करे पतंगियूं उड़ाईंदा आहिनि हिक ॿिए खे डांस डांस कंदा आहिनि गीतु थींदो आहे वॾा वॾा म्यूज़िक म्यूज़िक रखंदा आहिनि पोइ नाश्तो पाणी गॾु कंदा आहिनि ॾींहं जी रोटी बि गॾु खाईंदा आहिनि राति जो बि डिनर गॾु कंदा आहिनि सॼो ॾींहुं मथे छिति ते वेही करे आपस में सिंधी भाई और गुजराती भाई हिक ॿिए जी पतंग कटंदा आहिनि ॾाढो खुशियां मल्हाईंदा आहिनि हिते सूरत में ॾाढे वॾे प्रोग्राम बि किते संक्राति में कंदा आहिनि ॾाढो वॾो प्रोग्राम थींदो आहे सूरत में जय झूलेलाल